मुजफ्फरपुरके जे अछि शिक्षा जे छै से मुजफ्फरपुरके जजुआर गाममे बढ़िआँसँ नहि छै जे कि सरकारी इसकुलमे टीचरसभ बहुत नहि छलखिन जे रिटायर भेलखिन ओहि जगहपर एखन धरि भर्तियो नहि भेलखिन हेँ आब जे छै एखन जे बहाली भेलैए ओहिमे जे छै से शिक्षकसभ एलखिन हेँ किछु लेकिन पहिलेसँ किछु सुधार भेलए तऽ हम कोशिश करैत छी या सरकारसँ हम अपील करैत छियनि जे बढ़िआँसँ बढ़िआँ व्यवस्था होय जे बच्चासभ बढ़िआँसँ एहिठिमा पढ़ैत रहलै जे हॉस्पिटल सेहो हमरा गाममे छलै लेकिन किछु दिन पहिने ध्वस्त भऽ गेलै आइ बनयके लेल जे छै से ओकर कार्य भार छै चालू छै लेकिन साल भरिसँ भऽ गेलै एखन धरि जे छै से ओकर कोनो काज जे छै से संपन्न नहि भेलैए जाहि जाहि कारण जजुआरसँ अपनेके मुजफ्फरपुर जाइत जाइत बहुत मरीज जे छथिन से खतम भऽ जाइत छथिन रास्तामे हुनकासँ कोनो सहीसँ इलाज नहि भऽ पबैत छै तऽ सरकारसँ रिक्वेस्ट अछि जे अपनेसभ हॉस्पिटलके लेल सेहो एहिठिमा ध्यान दियौ रहलै खेलकूदक जे छै खेलकूदक भी एहिठिमा कोनो ओहन व्यवस्था नहि छै जे खेलकूदके कोनो बढ़िआँसँ बढ़िआँ व्यवस्था एहि गाममे होइक ओहिपर विचार होवऽ के चाही रहलै जे जे भी काम छै शिक्षामे सभसँ पहिने जे छै से जोर देबऽ के जरूरी छै जे शिक्षा जे छै से ज्यादासँ ज्यादा भऽ पबय